बार्देस तालुक्यांत अनेक शाळा आसात तितूंतली म्हापशेंतली सगळ्यांत जुनी शंबर वर्सां पयलींचीं शाळा म्हणून आमच्या शाळेचें नांव आसा ती म्हणजें सारस्वत विद्यालय हांव एक शिक्षिका पांचवी ते धावीचें वर्ग हांव शिकयता लाखो विद्यार्थी आमच्या स्कुलांतल्यान बऱ्या बऱ्या हुद्यांचेर शिकून कामाक आसात डॉक्टर इंजिनियर जावन शाळेचें नांव तेंच्यांनी व्हडलें केलां आमची शाळा सांस्कृतीक दृश्टीन समृद्ध आसा हें हिंदू संस्कृतीचें एक ज्वलंत उदाहरण अशें सुद्दां म्हणपाक शकता शैक्षिणीक दृश्ट्या शारिरीक दृश्ट्या आनी मानसीक दृश्ट्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांक तयार करपाचे प्रयत्न आमच्या शाळेंत केल्लो जाता आमच्या विद्यालयांत पूर्व प्राथमीक विभाग प्राथमीक विभाग माध्यमीक म्हणजेंच पांचवी तें धावी आनी उच्च माध्यमीक म्हणजें अकरावी ते बारावी पर्यंतचें आनी त्या नंतर आनी त्या नंतर महाविद्यालय बीबीए आनी एमबीए पर्यंतचे शिक्षण हांगा मेळटा सारस्वत विद्यालयाचो शिक्षक वृद्द हो तितलोच बरो आसा त्याच बरोबर सारस्वत विद्यालयांत शिकपी विद्यार्थी सुद्दां तितलीच गुणी हुशार आनी अभ्यासू आसा जे विद्यार्थी कश्ट करून शिकून आमच्या शाळेचें नांव व्हडलें करपाचो प्रयत्न दर वर्सा करता दर वर्सा आमच्या शाळेचो धावीचो निकाल जो आसा तो बऱ्या प्रमाणान येता हांगा पालक आपल्या भुरग्यांक टेंशन फ्री सोडपाक शकता आनी सारस्वत विद्यालयाचें नांव व्हडलें करपाचें प्रत्येक विद्यार्थ्यांचें स्वप्नूय आसता